हमरा इलाकामे सबसे प्रसिद्ध विद्यालय तहद्दी बेला हाइ इसकुल जाहिमे अधिक से अधिक विद्यार्थी बहुत पहिले से फर्स्ट करैत अबैत अछि आओर एखनो ओतुका अनुशासन शिष्टाचार डिसिपिलीन सबसे सुंदर अछि आओर रसआरी हाइ इसकुल ओहो बहुत सुंदर अछि ओहोमे विद्यार्थी अधिक से अधिक उत्तीर्ण करैए आओर जतेक भी विद्यालय यऽ आब तऽ हर पञ्चायतमे इसकुल भऽ गेलै हँ लेकिन एतेक बिकसित एखनो नहि छै सही समय पर शिक्षको नहि अबैत छथि आओर कहुना समय पास कऽ कऽ ओ अपन एखनो जा रहल छथि आओर समय परमे अबैत नहि छथि आओर असमये ओ चलो जाइ छथि तै एहि परमे देखि रेख करैके लेल हमरा समाजके आओर हमरा आस पड़ोसके जतेक यऽ देखनाइ हमर कर्तव्य छी कि सही समयसँ बच्चा इसकुल जाय आओर इसकुलमे अपन शिक्षा कऽ ग्रहण करे आ उचित समयसँ जाय उचित समयसँ आबि इएह हमरा सभक नियम कऽ पालन करी इएह सबसे विशेष बात ई यऽ जे शिक्षे से सब किछु सब किछु भऽ रहल छै शिक्षा सर्वोपरि छियै शिक्षे से सब हम आगाँ बढ़बै आ शिक्षा अगर नहि हम प्राप्त करबै तऽ हम हमेशा प पाछे हटले रहबै शिक्षे आइ शिक्षामे कहलो गेल छै विद्यां ददाति विनयं विनयाद् याति पात्रताम् पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मं ततः सुखम् विद्या सर्वोपरि धन मानल गेल छै ओ हमेशा सुखके प्राप्त जे विद्या धन नहि प्राप्त कयलक हँ ओ कखनो सुखके प्राप्त नहि कऽ सकैत अछि